ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اس میں کئی مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں مثلاً ہندو مسلم سکھ عیسائی جن کے اپنے اہم مذہبی تہوار ہوتے ہیں مثلاً عید دیوالی کرسمس جن کی سرکاری چھٹی ہوتی ہے عید میں مسلمان عید گاہ پر نماز کے لیے جاتے ہیں دیوالی میں ہندو دیئے جلاتے ہیں پٹاخے پھوڑتے ہیں کرسمس پر عیسائی ایکسماس درخت لگاتے ہیں اور ان دن تمام بندے اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرتے ہیں ان کے علاوہ سال میں دو مرتبہ گرمی اور سردی میں امتحان کے بعد اسکول کے بچوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں